हाँ हलो हम बोल रहे हैं पूजा करने आएँगे फरीदाबाद से हाँ आज ही आ जाएँगे वहाँ जाएँगे कौन कौन भगवान सब हैं ठीक है बाबा आ जाएँगे कहाँ पर आऍंगे दर्शन करने ठीक है आ रही ठीक है ठीक है ठीक है बाबा आ जाएँगे आऍंगे फूल पान पत्ती पूजा के सामग्री लेकर सब आ जाएँगे पूजा करके ठीक है सब चीज़ के पूजा ऊजा करके आएँगे

क्योंकि ऐसा एक है बोलिए आ जाएँगे चार बजे तक बहूँ

ठीक है आएँगे दर्शन ओर्सन कर निकलवाएँगे आरती ओरती करके

ठीक है बाबा ओके